जोंनि गामिया खेबोरगाव होनो रेभिनिउ भिलेज दा बरथमान दैनि बाबदै जोङो घरे घरे दंखल बानायदों दंखल बानायनानै ओमफ्राय उनाव बेजोंनो बेखौनो फिल्टार खालामो दंखलनि दैखौ बेजोंनो जोङो दुगैयो बायदिसिना बासन बरथन सुयो सि जोम सुयो दा जोंनि दैनि साहिदाया मोजां दै गैया दैखराबो फ्राय खमसैयानो दैखरनि दैया माब्लाबा रानो बेनिखायनो दंखल गायनानै जोङो दै बाहायनो गोनां जादों ओमफ्राय दैया आयरन थानायखाय फिल्टार खालामनांगौ जायो दा फिल्टार खालामाबानो लोंजायाबो दुगैजाया बायदिसिना माबा मोनसे फरिस्खार खालामनो हाया दा बेफोरबायदिनो अनेक जारला जनथ्र'नानि गेजेरजोंबाबो जोङो दैखौ सोदांनानै जों लोंनो गोनां जायो दा बेखौनो जोङो बोरैहाय जों मा मोजाङै माबा मोनसे दै मोजां मोनगोन बेनि थाखाय जोङो बिराद सिनथा खालामो सोरखारनि थरफनिफ्रायबो माबा मोनसे फानि दै जगारनि माबा मोनसे बेबस्था लानो होननानै जों दा घरे घरे खालामदों सोरखारनिसिम थिसनहरदो दा जागोन होनो माब्लासिम जायो मुथथे जोंनाव दै मोजां मोननायनि जेबो माबा गैया हायानो जेराव बरिं खालामो बेयावबो बे आयरन गोनां दैयानो ओंखायनो जोङो फिल्टार खालामाबानो उफाय गैया आरो बेजोंनो जोङो बयरिं खालामनानै मैगं थाइगं बायदिसिनायावबो दै सारो जोंनियाव दैनि बेबसाया इसे उसुबिदा दा लोंनाय जानायनि थाखाय मैगं थाइगं मावनायावबो दिनै गाबोन दै नङाबा जाया खेथि आबादाबो दै नङाबा जाया नांगौ बिसेसाव अखा मोना बेनि थाखायनो जोङो दा इसे खस्थ'यैबाबो जोङो फरिस्रम खालामनानै ख्रिसक जिबन होननानै बाहायना जानांगौ गोनां जायो खाथनि खालामनानै दा बेखौनो जोङो उनहालागै मोजांसिन लाइनाव बा मोजांसिन लेभेलाव दै लोंनायनि थाखायनो सिंन्था खालामनो गोनां जानानै दा सोरखारनिफ्राय जों दिमान्द खालामदों दि जोंनो मोजां दै नांगौ बेफोरखौ बेबस्था लादों दा जागोना माब्ला बेनि थाखाय जों सिन्था खालामगासिनो दङ मुथथे जोंनियाव दैनि थाखाय इसे खस्थ'आनो दुगैनाय लोबनाय बयरिं खालामनानै जों सोलिगासिनो दं दा नायनोसै बबे दिनसिमहालागै जोङो सुखआव फैगोन दैनि थाखाय आसोल दैयानो जोंनि थाखाय प्रब्लेम दैयानो जोंहा दुगैनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि थाखायनो जोङो खस्थ' जागासिनो दङ फिल्टार खालामाबानो जाया दा उननि पर्जाय बिसासाव आसा होदों मोनगोन सोरखारा दैनि बेबस्था लागोन होननानै बुंलांदों दा बेखौनो जोङो नाजागासिनो दङ आसाबो खालामगासिनो दङ